कौन सा आइए ना सब क्वालिटी का रखते हैं शीशम का भी रखते हैं लकड़ी का भी रखते हैं सखुआ का भी रखते हैं ज़िलेबी का भी रखते हैं कौन सा लीजिएगा

शीशम का चाहिए हाँ सबकुछ रखते हैं कुर्सी भी रखते हैं कैसा लीजिएगा शीशम का चाहिए जो लीजिएगा अच्छा लगेगा लीजिए आइए सबका दाम अलग अलग है जो लीजिएगा वह जैसा सामान लीजिएगा वैसा दाम लगेगा जैसा सामान लीजिएगा वैसा दाम लगेगा पाँच हज़ार दस हज़ार पन्द्रह हज़ार बीस हज़ार आइए ले जाइएगा ठीक है आइए एक ठो लीजिएगा पाँच हज़ार दो ठो लीजिएगा दस हज़ार हाँ अच्छा वाला है आइए ना अपनी पसन्द से ले लीजिएगा जो अच्छा लगेगा वही ना लीजिएगा अपना सब क्वालिटी का रखते हैं देख लीजिएगा कैसा लीजिएगा

आ जाइए दस बजे आ जाइए ठीक ठीक है सबकुछ बनाते हैं पलंग भी बनाते हैं टेबुल भी बनाते हैं अलना भी बनाते हैं जो सामान लीजिएगा सब मिलेगा यहाँ पूरा सेट रखते हैं बियाह शादी का सामान जितना सेट में लीजिएगा सब मिलेगा सेट लीजिएगा तो ले लीजिएगा सेट भी ठीके है आ जाइएगा हाँ सबकुछ मिलता है सबकुछ मिलेगा ठीक है रखते हैं